हूअं त ॿ टाइप जी गेमियूं हूंदियूं आहिनि हिकु ऑफलाइन गेमिंग जंहिंमें माण्हू भई फील्ड ते वञी करे खेॾींदा आहिनि हिकु त ऑनलाइन गेमिंग जेको ई स्पोट आहे ॿिन्हिनि गेमियुनि में जेको भई माण्हू जाम अॻियां वधी सघंदो आहे ॻाल्हाए ॻाल्हि कयूं गेमिंग जी त गेमिंग जेको आहे अॼुकल्ह माण्हू जाम कंदा आहिनि ई स्पोट गेमिंग जंहिंमें भई बीजीएमआई पबजी वेलोरेंट फॉटनाइट ऐं अहिड़ी सभु गेमू जेको जेंन्सिंग इम्पैक्ट अहिड़ी गेमूं माण्हू खेॾंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे जाम वणंदी आहे ऐं जीअं जीअं माण्हू उन्हनि खे खेॾंदा आहिनि त उन्हनि खे उन में कॉम्पीटिशन बि ईंदा आहिनि त जेको गेमिंग जो जेको भविष्य आहे उहो जाम वॾो आहे सभिनि खां वॾी गेमिंग इंडस्ट्री थियण वारी आ्हे हाणे जा हाल में ॾिसूं त बि गेमिंग इंडस्ट्री जाम टॉप ते आहे ऐं अॻियां वञी करे बि गेमिंग इंडस्ट्री में जाम पेसो बि ईंदो ऐं गेमिंग इंडस्ट्री जाम अॻियां वधंदी ई स्पोट में जीअं टूर्नामेंट बि थींदा आहिनि जंहिंमे माण्हू वञी करे लखो रुपियनि जा जेका ईनाम हूंदा आहिनि खाली गेम खेॾी करे जिते सघंदा आहिनि साम्हूं वारे खां विड़ी करे त ईअं हूंदो आहे ई स्पोट गेमिंग त इहो गेमिंग करे बि माण्हू जाम लाइफ में अॻियां वधी सघंदा आहिनि त माण्हू घर वेठे वेठे पंहिंजे फोन में जेकी गेमूं खेॾंदा आहिनि या पंहिंजे कम्पयूटर में जेकी गेमू खेॾंदा आहिनि खाली गेमूं खेॾी करे माण्हू हेॾा पेसा कमाए सघंदा आहिनि त केर छो न कंदो त इहो आहे गेमिंग जो भविष्य जय झूलेलाल